भविष्यके लिए हमरा एक नीक कलाकार बनै लए चाहै छिए जाहिमे कि गाना हमरा बहुत पसन्द छै आओर बहुत एहन ई कलाकारके देखलिए अइ एतेक बढ़िआँ बढ़िआँ गाबै छै जेकि मोन खुश कऽ दै छै आओर ओकर गानाके जे लय हइ छै ओ बहुत ही सुन्दर लागै छै सुनैमे चूँकि कियाकि जब कोइ एहन हइ छै कि बहुत गाना हइ छै जे सुनैमे नहि नीक लागै छै लेकिन हमरा सबके मैथिलीमे कतेक एहन गाना छै जकर लय बहुत ही सुन्दर लागै छै जेनाकि आइकाल्हि हमरा आओरके जे छै एक मैथिली ठाकुर छै जेकि बहुत ही नीक मैथिली गाना गाबै छै आओर जेनाकि बहुत एहन कलाकार छै भोजपुरीमे कलाकार छै ओहो सब बढ़िआँ बढ़िआँ गाना गाबै छै पवन सिंह भेलै खेसारी लाल भेलै ओ सबके एक तरहसँ हमरा आओरके सिखै लए मिलि जाइ छै कि बहुत कोना गाना चाही नहि गाना चाही आओर ओ सबसँ एक तरहसँ हमरा आओरके एक बहुत ही नीक उद्देश्य लेना चाही उपदेश लेना चाही कि कोना कोना हमरा आओरके सिखबै आओर कोना ओकरा तरह या ओ सऽ बढ़िआँ गाबिकऽ सकी आओर आगाँ बढ़ि सकी कियाकि गानाके जे छै आइकाल्हि जे छै कलाकार सबके जे जिनगी हइ छै बहुत ही बेस्ट नीक हइ छै आओर ओहिसँ हमरा आओरके किछु किछु सीखना चाही आओर भविष्यके लिए कोनो भी कलाकार किए ने हो ओकर जे छै भविष्य बहुत ही बढ़िआँ हइ छै कियाकि कलाकारी के जे छै ने बहुत ही ज्यादा हमरा आओरके ई जे छै माँग छै